हा न ॿ टे ॾींहं पहिरीं मां मम्मी जी हेल्प कयां पेई सफ़ाई कराइण में त हुन में मूंखे उहा पंहिंजी नंढपण जी हिकु ड्रॉइंग बुक मिली वेई त मां जॾहिं खोली करे ॾिसां पेई पंहिंजी ड्रॉइंग त हुन में मां ॾिठो कि हिकु गांइ आहे पंहिंजे बछड़े खे खीर पियारे पेई त हुन टाइम मां सोचियो कि इहे केतिरी मतलबु हा सुठी ठाहींदो आहे हेतिरो केतिरो ग मतलबु हिनजो केतिरो गहिरो अर्थ हुओ कि हिकु माउ भले चाहे जानवर हुजे या इंसान हुजे पंहिंजे बार खे केतिरो मतलबु पसंदि कंदी आहे हेतिरो चाहींदी आहे हेतिरो ममता हूंदी आहे कि उहो पंहिंजो भले दर्द सहे करे पंहिंजे बारनि जे बारे में सोचंदी आहे त हू मूंखे हेतिरो सुठो लॻे पियो हेतिरो मतलबु गहरो अर्थ हुओ महत्व हुओ कि मतलबु माउ जी जॻह त कोई न खणी सघंदो आहे अगरि मतलबु माउ त हिकु ई हूंदी आहे हुनजी जॻह कोई न खणी सघंदो आहे छो त जेतिरो तपस्या जि जेतिरो कष्ट माउ सहंदी आहे पंहिंजे बार जे लाइ उहो त कोई बि न सही सघंदो आहे त हुन में मां ॾिसां पेई कि जो गांइ हुई उहो केतिरो ठरे पेई केतिरो ख़ुशि थिए पेई जॾहिं हुन ॾिसें कि हुनजे बछड़े जो पेट भरे थो त हुन लाइ कंहिं लाइ मूंखे मतलबु संतुष्टि थिए पेई कि छा आहे छा मतलबु इहे जो प्रकृति आहे इहे त केतिरी सुठी ठही आहे कि जो माउ हूंदी आहे उहो उहो कुझु बि करे सघंदी आहे पंहिंजे बार जे मुस्कान जे लाइ हिकु बार पंहिंजे बार खे ख़ुशि ॾिसण लाइ